कांय दिसा फाटीं हांवे एक साडी मागयिल्ली ऑनलायन ऑर्डर केल्ली आनी म्हजो खूब बरो अणभव आसा ह्या साडयें बद्दल कित्याक कांय म्हळ्यार हांवे जेन्ना ती साडी पळयली त्या फोटवाचेर त्या खिणाक ती म्हाका आवडली तिजी रंग संगती जांव तिचेर केल्लें तें कला कुसरीचें काम खूब बारीक बारीक केल्लें तें काम हें म्हाका खूब आवडलें आनी ताची किंमतूय इतली कमी आशिल्ली की पयलीं म्हजोच म्हजेर विश्वास बसूंक ना की आरे इतल्या कमी किंमतीन इतली बरी साडी उपलब्द आसा आनी त्या खिणांक हांवें ती ऑर्डर केली ती मागयली आनी म्हाका खरेंच दिसूंक नाशिल्लें की जशी हांवे ती पळयल्या तशीच ती म्हाका मेळटली पूण खरेंच खूब आनंद जाता हें सांगपाक मनाक खूब बरें दिसता हें सांगपाक की जेन्ना ती म्हज्या हातीन आयली तेन्ना जशी ती फोटवार आशिल्लीं तशीच ती म्हाका मेळ्ळी